भारतमे तऽ बहुत तरहकेँ सांस्कृतिक परम्परा आ मान्यता छै लेकिन मेन तरहके मान्यता छै जे हमर सबके मैथिली भाषा मे मैथिल भाषीमे जेना चकचंद चौक्चन्दा बहुत तरहकेँ नाम से प्रचलित छै जेकरामे कि गणेश चतुर्थीके रोज जे चन्द्रमाके पुजा भए कऽ एक तरह की भोग लागै छै जेकरामे कि परिवारके सभी जे पुरुष रहै छै ओ सम्मिलित होइ छै ओकर एकटा भोग लागैया ओतय वहाँ बठि कऽ जितना भी बच्चा बुजुर्ग सब एक साथ अपन प्रसाद पाबि कऽ आओर ओकरा से पहिने घरके जे स्त्री छै पूजा पाठ कए कऽ आओर उपासमे ओ भी निर्जला उपास कए कऽ चन्द्रमाके दर्शन कए कऽ आओर से देखाबै छै कि एक चन्द्रमा से लए कऽ एक सुर्य तकके हमर सबके संस्कृतिमे केतना महत्व छै कि एक चन्द्रमाके भी पूजा होइ छै आओर सुर्यके पूजा होइ छै आओर जबतक चन्द्रमा देखाइ नहि पड़त तखन तक निर्जला रहिकऽ चन्द्रमाके देख कऽ अर्घ्य दए कऽ ओकर बाद प्रसाद पानि जेकरा कि परिवारके सभी सदस्य एक साथ खेनाइ जेकि साबित करै छै कि परिवारके मिलाबयके लेल ई सब परम्परा बनाएल गेल छै